ہمارے یہاں یہ برسات کے موسم میں جب پانی جم جاتا ہے جس سے گندگی ہوتی ہے اس سے مچھر پیدا ہوتا ہے اب مچھر کے کاٹنے سے یہ بیماری ہو جاتی ہے جس سے بچنے کے لیے ہم مخصوص گھریلو ٹوٹکے اپناتے ہیں اور اس سے اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم اپنے قریب کے ڈاکٹروں سے رابطہ کرتے ہیں اور وہاں جا کر کے ہم اپنا علاج کرتے ہیں اگر ان سے بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم پورنیہ یا شہر کے اسپتال میں جا کر کے اپنا علاج کرتے ہیں یہ برسات کے موسم کی بات ہے اسی طرح سردیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم میں جب ہمیں نزلہ یا زکام ہوتا ہے تو ہماری بے احتیاطی ہوتی ہے کہ ہم اس سے کپڑوں کا پہنیں اور سردیوں میں زیادہ ادھر ادھر گھومنے سے بچیں جس سے ہم ان بیماریوں سے آسانی طور سے بچ سکتے ہیں اور بھی ہمارے پاس بہت ساری اس طرح کے ان بیماریوں سے بچنے کا سویدھا ہے